बिजलियै दे बिजली बड़ी खतरनाक होंदी इ'यां अगर अस ध्यान निं रखचै तां इ'यां आखदे न मौत मौत बी होई सकदी इ'यां तुसें ओह् बड़े दिक्खे होने शार्ट सर्किट जेह्के होंदे केह् नांऽ जि'यां शार्ट सर्किट होंदे पूरे घर घर लगदे लोकें ई की के ध्यान निं रखदे लोक उस उस्सै वजह् कन्नै होंदा मिकी पता ऐ जेह्का इ'यां बिजली दा इ'यां खतरा जेह्का इ'यां शार्ट सर्किट होंदा इ'यां घरें च ते अग्ग लग्गी जंदी सब किश फकोई जंदा में ते बड़े किस्से सुने जिसलै केह् होंदा अग्ग लग्गी जंदी निं शार्ट सर्किट कुतै इ'यां शार्ट सर्कट अग्ग लगी जा तां बड़ियां केह् आखदे खबरां सुनी दियां केह् आखदे न बिल्डिगां फकोनियां इस चीज अस अवाइड करी सकने आं इ'नें ई आखदे इलैक्ट्रिशन जेह्का होंदा निं फिटिंग फुटिंग कराने आस्तै उसी आखी ओड़ना कि ओह् केह् आखदे ओह् केह् नां आखी ओड़ना भाई इस स्हाबै फिटिंग करेआं मतलब कि कोई प्राब्लम प्रुबलम निं आवै ते होर जेह्कियां अस होर मिकी बिजलियां जि'यां पता जि'यां दिक्खो स्यालै दिनें अस बनांदे गर्म पानी च ओह् होंदी ही राड मतलब गर्म पानी करने आस्तै होंदी ते अगर उसी छूई ओड़चै ना पानियै गी करंट कन्नै अ'ऊं आखनी आं मरी बी सकदा ते उसदा मिकी पता कि जिसलै में पाना बाथरूम च कुतै लाया दरवाजा बंद करी ओड़ना बच्चें ई हमेशा इ'यां दूर रक्खने दी कोशिश करनी कि मिकी कुसै गल्तिया कन्नै अगर पानी गी छूई ओड़ेआ जां उस बाल्टिया ई छूई ओड़ेआ जेल्लै बाह्रा अगर प्लास्टिक दी ते कोई चक्कर निं ऐ ते कुतै पानियै ई छूई ओड़ेआ जां भी कुतै जग्गै कन्नै गै पानी लैता ते उसदे कन्नै उस च पूरी करंट उसदे कन्नै मनुक्ख मरी बी सकदा ते उसी अस अवाइड करी सकदे दूर रक्खना कन्नै ध्यान रखना पूरा दे कन्नै दरवाजे दुरवूजे बंद करी ओड़ने ते इक होंदा कि आखदे निं जित्थै बिजली दा ओह् होऐ किश किश जगह् उप्पर लांदे लोक केह् आखदे हीटर हूटर नंगे पैरें निं होना इ'यां नंगे पैरें अगर कुतै प्राब्लम ऐ कोई बोर्ड जेह्का होऐ सर्किट होऐ दा प्राब्लम होऐ ते उत्थै नंगे पैरें निं खड़ोना बड़ा ध्यान रखना पौंदा नंगे पैरें केह् आखदे तौले करंट पास होंदी ते इ'यां चप्पल चुप्पल ला दी होऐ ते थोह्ड़ा घट्ट थोह्ड़ा मतलब थोह्ड़ा इ'यां ओह् रौंह्दा इ'यां केह् थोह्ड़ा ध्यान रौंह्दा उसदा